आं हलो कोण उलयता हां हां बरें होय शांताबाय आं सद्दांचें खूब दिसांनी फोन केल तर ह्या दिसांनी नाच न्हू तूं सामान व्हरपाक येवप न्ही हांव म्हणटा अजून गिरायक म्हजे येना तर गिरायक अर्शी घालताली सद्दा ह्या दिसांनी नाच अच्छा कितें जाय आशिल्ले हय हय हां जायत जायत हां आं बरें हां हां फुल्ल म्हळ्यार गांवटीच जाय कितें तुका आं हां ना ना ना आतां हे हांवच पिकयता अशें ना म्हजे कडेन आनी बाकिचीय हाडून घालता भरपूर आसा जाय तितली सांग कितें कितें जाय तें सांग तायकीळो हय हय आसा नाजाल्यार सुद्दां हांव अरेंज करून दिता तूं सांगच दोडगी आसा हय किलांनी विकना आमी तीं वाटें आसता वाट्यांनी घालता हय हय शंबरान चार शंबरान चार होय होय म्हा आतां सगळ्याक म्हारग न्ही सगळें म्हारग न्ही काम करपा नाका आं पांच करया बरें बरें तुक खूब आसा न्ही व्हरपा सामान हां हां बरें बरें राव गे पुजये पांचच पुरो पुजा न्ही तुमगेर हां हां हां हां हय भरपुर आसात जाय तितलें सांग भेंडें चुडीनी आसात चुडी एक धा येता पन्नासाक धा तुका म्हण जाल्यार घालया एक अकरा तें तशें उरतात न्ही मदीं मदीं ल्हान व्हड आसा हां बरें बरें आनी कितें कितें जाय तें बेगीन सांग सगळें तूं सांग हांव काडून दवरता हां बरें

हय सगळीं सामान आसा म्हजे कडेन जाल्यार काडून दवरता हां बरें बरें धाडया होय हां हां हां बरें बरें आं चल बरें